नमस्कार मेरा नांऽ राकेश कुमार ऐ ते में भारत देश जम्मू कश्मीर दा रौह्ने आह्ला ते में तुसें ई सनाना ऐ कि पिछले दिनें च केह् होया की साढ़े घर इक इंडक्शन चु'ल्ला होंदा जेह्ड़ा ओह् लैने दी जेह्ड़ी ऐ ख्वाहिश होई ऐ ते असें केह् कीता इंडक्शन चु'ल्ला जेह्ड़ा लैने ई मेरे पापा होरें आखेआ कि तुस बजार जाओ ते बजारा जेह्ड़ा ऐ इंडक्शन चु'ल्ला लेई आओ ते में तुसें ई सनाना ऐ में बजार गेआ ते उ'त्थें दकानै उप्पर इंडक्शन चु'ल्ले दे बारे च पुच्छेआ उ'नें ई ते उ'नें सनाया ऐ कि साढ़े कोल जेह्ड़े हैन पैह्लें जेह्ड़े कुकर आंदे हे चु'ल्ले आंदे हे तां ओह् जेह्ड़े हे ते ओह्दे आस्तै जेह्ड़े बर्तन होंदे हे तां ओह् उं'दे उप्पर ई चढ़दे हे मतलब उं'दे आह्ले जेह्के भांडे लैने होंदे हे ओह् उ'ऐ लैना पौंदे हे लेकिन हून साढ़े कोल उ'नें सनाया हट्टियै जेह्ड़े शाह् होर हे की साढ़े कोल जेह्ड़ा चु'ल्ला ऐ तां ऑल इन वन उसी आखदे हे ओह्दा नांऽ ऐ ओह् आये दा ते फिर में अपने घरै ई फोन कीता भापे ई ते उ'नें सनाया की तू उ'ऐ ले आ की के साढ़े घर भांडे जेह्ड़े दूऐ चु'ल्ले उप्पर चढ़दे हे ओह् ऐनी ओह् बी लैना पौने ते ओह्दे कन्नै केह् होना की जादा खर्चा औना ते फिर में उ'ऐ चु'ल्ला लैता ते घरै लैता ते फिर ओह्दा तुसें गी सनांऽ ओह्दा जेह्ड़ी मतलब इ'न्ना अच्छा चु'ल्ला थ्होया मिगी होर नुहाड़े उप्पर अस सारे जि'न्ने बी भांडे होंदे घरै दे थ'ल्ले जेह्का पद्दरा भांडा होंदा तां उसी चाढ़ी छुड़दे होर ते जल्दी शा जल्दी जेह्दे उप्पर रुट्टी त्यार करू दे अस